हैलो जय झूलेलाल साईं तव्हां झूलेलाल ट्रैवल्स मां ॻाल्हायो था मूंखे न हिन हफ़्ते में दिल्ली अचिणो आहे त दिल्लीअ जी शइ दिल्लीअ में छतरपुर मंदरु ॾाढो मशहूरु आहे हुन जे बारे में मां ॾाढो ॿुधो आहे त मूंखे हुतां जी मुंहिंजी बुकिंग कराए ॾियो त मूंखे ॾिसो हुतां वञण जो कीअं हुते वञण जो साधनु आहे हुते रुकण जो शा इंतिज़ामु आहे मूंखे सॼी पूरी डिटेल ॿुधायो हा हुते रुकण जो ई रुकण जो ऐं उहो मतिलबु अरेंजमैंट थी वेंदो आहे हुते की पहिरियों तव्हांखे चवणो पवंदो आहे बुकिंग कराईंदो या होटल वग़ैरह जी आसि पासि कोई होटल हुजे हुतां जी बुकिंग ॾेई छॾो जीअं असां मंदर बि आराम सां पूरो ॾिसी सघूं घुमी सघूं हा वरी विकेशन जो टाइम बि हा विकेशन मां सम्झा लेकिन तां मुखे पूरो ॿुधायो अरेंजमैंट त मां पे कयांव थी तव्हांखे ऐं प्री बुकिंग मुंहिंजी कयो मूंखे कोई प्रॉब्लम कोन्हे

हा मां सम्झी वियमि तव्हां न असांखे हुते रुकण जो अऊं पूरे ॾींहं जी हिकु टैक्सी बुक कराइजो की असां जिथे बि छतरपुर जे आसि पासि जेकी बि आसि पासि मंदिर पवनि था जेके मशहूरु मंदर आहिनि बार बार त टाइम थींदो कोन्हे हिकु बार असां आया आहियूं फैमिली सां त सभु ॾिसूं उहो मुंहिंजी फैमिली सां बुकिंग करे जेतिरो बि तहांजा पेसा ठहनि था तव्हां पंहिंजी जेकी बि अथव कमीशन उहा बि एड करे मूंखे ॿुधायो मां तव्हांखे पे कयांव ती तव्हां मूंखे न वॉट्सप ते वॉट्सप ते मैसिज मोकिलियो ठीकु आहे मां वेट थी कयांव ठीकु आहे जय झूलेलाल